हेल' ओइ खामानिखौ मोनसेल' मावनो थिनबाय नोङो ओमफ्राय मोनसेल' मावनो थिननानै माथो हाजिराखौलाय बिदिल' होखो नोंलाय नङा माथो बिदिखाबालाय माथो सिथ्लाबो सिबहोयो जिबो सुहोयो हाग्राबो फुहोयो माबा फुलावबो दै लुहोयो माथो एसेबां खामानि थिनखो नोंलाय ओमफ्राय मोनसेल' खामानि मोनसेल' खामानि ओमफ्राय आं बेखौल' मावनांगौ एथ' होगोन आं होननानै बुंनाया बेनो जाबाय बेबायदि जायो सोरबा बेबायदि जायो दानो बाराखानांगोन बेबायदिजों जानाय नङा बारायनानै होयाब्ला बारायनानै होयाब्ला आं मावफैनाय नंला बेबायदि जाया हरबासो मावगोन आं नङाबा मावनाय नङा आङो आंहाबो ओरैनो नङाना फिसा फिसौ दङ फिसा फिसौ फोरोंनांगौ फेदेरनांगौ फोलावनांगौ ओरैनो नङाना बिसिबां होगोन नों ओमफ्राय एसे बुरजा होनांगोनहाय नङाब्ला आं मानिनाय नङा बुरजा होनांगोन आंनो सयस'सो होनांगोन आंनो नङाब्ला आं मानिनाय नङा दे सानसेयाव सयस' नङाब्ला फैया आङो एफा बुरजा खामानि मावहोनानै आरो थगायनो मोननाय नङाहाय थगायब्ला हयले जानाय नङा थगायब्ला हयले आं मानिखाया आंनो होथारनांगोन आंहा ओरैनोबा फिसा हौवाफ्रा जि थाखा बियो थोया ओरैनोबा हाजिरा मावनाय थाखायानो थोया आंनो बुरजा होथारनांगोन जाखोना माखो थाय औ दे होमारसिगोन दा होमबालाय होमारसिगोन होमबा सयस' होमारगोन औ आं नङाबा गैखायाबो जों लागोआव खामानि मावग्रायानो आंखौखायसो मोन्दों नोङो नङाब्ला हले मावनाय नङा दे आङो आं थांनाय नङा सयस' होयाबलाथाय बुरजा होयाबा थांनाय नङा आङो